आँए यौ कपड़ासभ ऑनलाइनसँ मङ्गेलियै से बहुत गलत दऽ देलकै सभ बच्चासभके छोट भऽ गेलै देखेलियै किछु आ एलै केहन केहन आबि गेलै आ मँहगो दोकानसँ बहुत अथी खराब कपड़ासभ आबि गेलै चीज एकदम गलत देखायल गेलै केहनो आबि गेलै बहुत खराब सभ बच्चासभके छोट भऽ भऽ गेलै ई तऽ एकदमसँ पसन्द नहि आयल पहिलुका तऽ बड्ड नीक लागल रहए आब तऽ बहुत खराब खराब आबि गेलै एनामे केना चलतै यौ दोकान सभमे देखैए तऽ लोक देख कऽ पसन्द कऽ कऽ लैए ई तऽ हमरा बड्ड गड़बड़ भऽ गेल आब की करियै